जेह्ड़े गार्डनिंग जेह्के बूह्टे लाने दा शौक ऐ मिगी बड़े पैह्लें दा शौक हा मिगी निक्के होंदे जेल्लै अ'ऊं दिखदी ते मेरे घर मेरी दादी ऐ सारें कोला पैह्लें ओह् बूह्टे लांदी रेही ते उटनेंगी दिक्खियै मेरा बड़ा मन करदा निक्के निक्के होंदे होई अऊ उंदे कश जंदी ही ते बड़ा मन करदा उनेंगी बूह्टे लांदे दिक्खियै कि बूह्टे कि'यां लगदे फ्ही उं'दे बूह्टें पर फुल्ल बी लगदे किश फुल्लें आह्ले बूह्टे होंदे ते किश जेह्के ओह् खाने आह्ले बूह्टे होंदे उंदे बिच जि'यां कोई अम्बें दा बूह्टा होइया जां सब्जी ओह् जेह्की मेरी दादी बड़े लांदे रेह् अपने टैम पर ते मिगी बी बड़ा पसंद औंदा हा जेल्लै ओह् केह् आ उ' ऐ जेह्ड़े बाड़ी कम्म करदे ओह् ते ओह्दे बाद मेरी मम्मी ते बाकी घरै दे लोक ओह्बी एह् कम्म करदे हे ते जियां में बड्डी होई ते प्ही में बी ते मेरा होर इस्सै बिच मन कीता की में बी बूह्टे लां ते मिगी बूह्टे लाना बड़ा पसंद ऐ ते में केह् करनी आं केह् आखदे जिस स्हाबै मौसम होंदा ते उस्सै स्हाबै दे जेह्के फुल्ल होंदे ते ओह् फुल्ल लाने ते कन्नै सब्जियां राह्नियां कन्नै सब्जियां लानियां में ओह्दे बाद में अम्बें दे बूह्टे लाए दे लीचियें दे बूह्टे लाए दे लोहाड़ दे बूह्टे होई गे बड़े सारे बूह्टे न ते में ओह् अपने घर लाए दे ते मिगी बड़ी खुशी होंदी ऐ जेल्लै में उ'नेंगी दिक्खनी आं ते करनी आं होर हून कोई केह् आखदे कोई दस्स बारां साल होई में बूह्टे लांदी आं में जेह्के निक्के निक्के बूह्टे लाए ओह् अज्ज बड़े बड्डे बड्डे बूहटे होई गे ते उंदे पर अम्ब बी लगदे ते अम्बें दा अस अचार बी बनान्ने आं किश पकदे बी हैन उनेंगी अस पकाइयै खन्ने आं आड़ू दे बूह्टे लाए दे नुहाड़े बाद जेह्के लोहाड़ होई गे लीचियां होइयां एह् हर मौसम जेल्लै इंदा मौसम आंदा उसलै एह्दे पर जेह्के फुल्ल लगदे प्ही नुहाड़े बाद जेह्का फ्रूट लगदा जेह्का लगदा प्ही अस ओह् खन्ने आं ते किश होर बी इं'या इत्थें किश इं'या बूह्टे जिन्ने फुल्ल ते निं लगदे ते किश खाने ते निं लगदा इं'या दिक्खने गी बड़े शैल बूह्टे होंदे मनी प्लांट लाए दा जि'यां प्ही ओह्दे बाद इक कुआर गंदल होंदा जिसी एलोवेरा आखदे कुआर गंदल जेह्का ओह्बी असें लाए दा होर दिक्खने आस्तै बी शैल होंदा ते इस स्हाबै ओह् बूह्टा इंया ने पसंद ऐ होर बी बड़े सारे बूह्टे न ओह् असें लाए दे ते बिच बिच जेल्लै बूह्टे निक्के बूह्टे लाए दे होंदे जियां सब्जियां होइयां सब्जियां किश लाई दियां होंदियां ते प्ही उनेंगी अस किश ओह् करने आं नुहाड़े बिच उनेंगी गुड्डने आं रम्भी होई जां रम्भी कन्नै गुड्डने आं गोड्डी करने आं उंदी ते इस स्हाबै दे ओह् बूह्टे लान्ने आं ते बूह्टे लाना शुरू कोला पसंद न ते अजै बी लान्नी आं ते उनेंगी पानी देने गी मज़ा आंदा मिगी पानी देन्ने आं ते इंया लगदा की कोई अच्छा कम्म करानेआं ते इंया कोई बी बूह्टा जेह्ड़ा मुरझाई जंदा उसलै मिगी दुक्ख होंदा ते प्ही में उसी बगैर पानी दे गोहा दिन्नी आं ते जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीज़ें दी जरूरत होंदी बूह्टें गी ओह् सारी दिन्ने आं